दिनैनि गथ'फोरा बांसिनानो गावसोरनि टाइम फोरखौ स्क्रिनाव बाहायो दा माखासे गथ'फोरा बिनि थाखायनो खेला गेलेनाय लोगोफोरजों बबेयावबा ओंंखारनाय लोगोफोरजों गेलेनायाव गोसो जाला गेम माखासे दिनैहाय मबाल आवनो गासैखौबो लुबैनाय बुस्थुफोरखौ मोनो जेला मबाइला ओरैबादि एडिक्ट खालामो जे जेरै स्क्रिन होननानै बुङोबा बेवहाय मबाइल फन्स थायो लेपतप्सफोर थायो कम्पिउटार गेम्स भिदिय' गेम्स बेफोर गासैबो थाफाजोबो बिदिब्ला जेरै भिदिय' गेम्स फोराव माखासे गथ'फोरा माखासे बैसोनि गथ'फोरा भिदिय' गेम्साव बहुद इन्टारेस्टेड जायो आरो भिदिय' गेम्सावबो अनेख आलदा आलदा केटेगरिनि गेम्स थायो जायफोरा अन बहुद एदा एदिक्टिभ जायफोरा नोंखौ मोनसे निसा क्रियेट खालामनानै होयो गोसोआव जायफोरा नोंखौ अलवेस नों ओरैनो थाबाबो नोंनि गोसोखौ बोबाय थायो गेलेनो लुबैहोबाय थायो बे जाहैबाय मोनसे स्क्रिननि मोनसे नेगेटिभ इम्पेक्ट गथ'फोरनि जिबनाव आरो गथ'फोरा आजिखालि कार्टुन्सफोर नायो अनेख टि भि श'सफोर ओंखारबाय उन्दैफोरा सोरबाफोर मोसानायाव इनट्रेस्टेट दंबा मोसानायखौ नायनानै बावनो टाईम स्पेन्ड खालायो आरो सोरबा गान खननाय मोजां मोनोबा गान खननायखौ नायो सोरबाफोर टि भि सिरिस नायो नायनो लुगैबा टिभि सिरिसफोरखौ नायो आजिखालि इन्टार्नेटनि जामाना टेकनलजिनि जामानायाव टेकनलजिया एरैबायदि एडभान्स जाबाय दिनै बयनिबो स्क्रिनाव बयनिबो मबाइलाव इन्टारनेट एक्सेस दंजोबो दा इन्टार्नेट एक्सेस गोनांखाय गथ'फ्रा गावसोर मा लुबैदों मा लुबैदों गासैखौबो बिसोरो दिहुनजोबनो हायो माबाफोर कार्टुन नायनो लुबैदोंबा दानो गुगलावहाय बा इउटिउबावहाय बा आलदा सोर्स इन्जिन फोरावहाय मा नायनो लुगैदों जेरै माबा मोनसे चटा भीम नायनो लुगैदों चटा भीम थुगोन चटा भीम थुबानो गासैबो चटा भीमनि गासैबो एपिसदफोरा फैजोबगोन इउटुबाव दा बेखौ नो एपिसडफ्रा दा इउटुबाव फैजोब्बाय दा एपिसद्सफोरा मोनसेल' नङा एपिसड्सफोरा अनेख दङ दा बे अनेख दं नालाय दा एपिसड्सखौ मोनसेयानो नोङो आधा घन्टानि बारा जायो आधा घन्टा गाहाम जायो बिस मिनिट गाहाम जायो दा मोनसे एपिसड नायनायावनो नों आधा घन्टाया ओरैनो थांबाय आरो मोनसे एपिसड नायनानै रावबो गोजोनखाया नों जि मोनसे एपिसड नायखाङोबा नेक्स्ट आव मा जागोन मोनसे सासपेन्सन क्रियेट खालायनानै जे बे एपिसड थांखां जोबखांनाय एपिसडआ दा मोनसे मोनसे सासपेन्स थानोसै नालाय मोनसे जोब्बा नेक्सटाव बारस्लायसोलाय आरो मोन मोनसे नोंहा फोर्स्ट नायनायावनो आधा घन्टा थांखाबाय सेकेन्ड नायनायावहाय नोंना आरो आधा घन्टा थांबावसै होमबा नोंना एक घन्टा थांसै दा बेबायदिनो लासै लासै उन्दैफ्रा मोनसे माबाफोर कार्टुन्सफोर नायनाय मुभिस फोर नायनाय टि भि श'स फोर नायनाय बेयावहायनो अनेख टायमा लस थाङो आरो प्लास लस थाङो आरो गेम माखासेफ्रा गेम गेलेयो गेमा अनेख आलदा आलदा दं गेमा जेरै माखासे अफलाइन गेम थायो अफलाइन गेमफ्राबो एदिक्टिभ जायो नाथाय बेनिफ्रायबो बांसिन एडिक्टिभ गेम जायो अनलाइन गेम्स अनलाइन गेम्सा मानो एडिक्टिभ जायो होनबा नोङो गोजानाव थानाय नोंनि लोगोफोरजोंबो नों कानेक्ट खालायना नों गेलेनो हायो दा नोङो माखासे नोंनि गोजाननि लोगोफोरजों नोङो खानेक्ट खालायनानै गेलेनोसै नों बिसोरजों रायलायलायनोसै बेयावहायनो इनट्रेस्ट जानोसै दा गथ'फोरा ओरैबायदि स्क्रिनाव एडिक्ट जानोसै माखासे गेम्स भिडिय'सनि थाखाय जे बिसोरो जानाय लोंनाय थिग गैला फरायनाय थिग गैला आरो बियो बेहा हेल्थावबो मोनसे नेगेटिभ एमपेक्ट दं जेरै जेरै नों स्क्रिनाव बुहुद टाइम होयोबा नोंनि आयस भिजोनावहाय नोंनि रेटिना याव इम्पेक्ट खालायो नोंनि भिजोना माबा जायो एफेक्ट जायो दा लं टोर्मनि थाखाय बेयो मोने गाज्रि मोनसे हेबिट अबभियेसलि बे मोनसे दिनैनि गथ'फोरनियाव मोनसे हेबिट जाबाय जे बाहायनाय दा बेवहाय गार्जेनफोरा बहुद भायटेल रल प्ले खालायो जेरै गार्जनफोरा माखासे टाइमिं सखौ बानायनानै होनांगौ जायो गथ'फोरनो माखासे जे टायमावहाय गथ'फ्रा मबाइल खौ बाहायनांगौ जे टाइमाव गथ'फोरा फरायनांगौ जे टाइमाव जानांगौ जे टायमाव गेलेनांगौ बेफोरखौ टाइमिं सफोरखौ पेरेन्स फोरनि मोनसे दायित्त' जे बेखौ बानायनानै होनाय होम्बासो गथ'फोरा टायमिं हिसाबै सब बस्थुआवहाय मोजाङैहाय आवगायनो हागोन दा हेल्थ इसुसा बेनो जे मेगनाव इम्पेक्ट जाबाय स्पेसेलि स्क्रिनाव लं टाइम टाइम स्पेन्ड खालायनायनि थाखाय आरो प्लास नोङो बेनि थाखायनो नोङो जेरावबो ओंखारनाय जाला बांसिन टाइम खौनो नोङो मबाइलाव स्क्रिनाव स्पेन्ड खालायबाय थानोसै दा बेनि थाखायनो लोगोफोरजोंबो ओंखारहैला जानाय लोंनाय थिग गैला बेरायहैला दा माखासे नोंना कमिउनिकेसन स्किल्स ससियेल स्किल्सा गोमालाङो ससियेल स्किल्सा गोमालांबाय कारन नोङो कमि नोंनि ससायटि नोंनि कमिउनिटिजों नों कानेक्टे गैला नोङो स्क्रिन नि थाखाय लासै लासै लासै नोंनि ससायटि प्लास नोंनि फेमिलि मेम्बार्स जोंबो नों लासै लासै डिस्टेन्साव थाङो प्लास नोङो जे समाव नोङो सापज बि सोरबा सासे गथ'वा जुदि भिदिय' गेम गेलेबाय थायोबा गेलेफुनायाव जुदि सोरबाफोर फन कल खालायबा सोरबाफोर गार्जेना जुदि पेरेन्सा जुदि माबाफोर खामानि थिनोबा जुदि लेखाफोर फरायनो थिनोबा दा गथ'नाव मोनसे रागानि मोनसे भाब फैयो जे माबा मोनसे गोसो होफुंनायावहाय गोसो होफुंनायावहाय दिस्टार्बेन्स मोनोबा मोनसे रागानि भाब फैयो बेबो लासै लासैनो मेन्टेलि सायक'लजिकलि मोनसे नेगेटिभ एम्पेक्ट क्रियेट खालायो जे बुस्थुफोरा लं टार्मनि थाखाय अनेख हार्मफुल सासे गथ'नि मोनसे लायफस्टाईलाव